बिज़नेस में जैसे लोग करते हैं सबका यह होता है कि नहीं भाई हमारा तो बिज़नेस है इंडस्ट्रीज़ में भी सभी के विचार होते हैं कि नहीं भाई हम भी इंडस्ट्रीज़ में प्रवेश करें ताकि हमें और चीज़ों का अनुभव हो और हमारे काम काज भी बढ़े टेक्नोलॉजी का भी यही है पढ़ाई लिखाई का भी मनोरंजन के भी तरह तरह के मनोरंजन के हो पहले हम लोग पिक्चर हॉल में जाते थे लाइन लगा कर टिकट लेते थे अब जो है मनोरंजन के लिए घर घर के सारी सुविधाएँ हैं व्यापार में भी है टांसपोर्ट का भी यही है यही गौरमेंट के जो भी सुविधाएँ हैं वो कोई आवश्यक सभी मनुष्य के लिए है लेकिन अपनी शक्ति अनुसार सभी लोग करते हैं बदलाव सबके विचार में बनती है कि नहीं हम भी ऐसे बनें दूसरे का देख कर काफ़ी सीखने के भी मौका मिलते हैं इसलिए बदलाव आने चाहिए सबको बस यही है